वर्सान खूब तरेच्यो ऋतू आसता पयलो रुतू येता तो गीम गीमान म्हणजे खूब आमकां गर्मी जाता गर्मी म्हटली की आमकां खंय तरी न्हांव कशें दिसता खंय उदकान खंय धबधब्यार वचप कशें दिसता झरीचेर तळ्यान वचोन डुपकी मारूंक कशी दिसता आनी तेन्नाच गिमाच्या दिसांनी शाळांकूय सुटी पडटा सुटी पडली की मामाच्या घरा आजेच्या घरा वयता थंय मागीर मामा आज्जी सुखी खाणां करता सुखी खाणां म्हणजे पापड मागरी सुखी खारें मागीर सोलां तशें आमी करता आनी तें आमकां पावसाच्या दिसांनी उपयोग पडटा गिमान डोंगरार रानांन अशी भोवान फळां फुलां खाता फ्रेंड्सा बरोबर खेळटा रानांनी भोंवता आनी शेतान वयता शेतां लायता मागीर फ्रेंड्सां बरोबर वोचोन पिकनीक कशी करता जेवपाक व्हरता आनी वताक बसोन चा पिता अशे खूब तरेचे आमी गिमान करूंक शकता आनी तसोच फुडलो ऋतू म्हणजे आमचो आवडटो पावस पावसाचो ऋतू पावसान आमी खूब मजा करता पावसान भिजप म्हणल्यारूच खूब मजा भुरग्यांची जाल्या मजात आसता पावसान पयलीच आमकां गिमान गर्मी जाल्ली आसता सो पावसान मातशी बिजली की आमकां थंड दिसता आनी सगळ्या कडे थंडगार अशें वा वातावरण जाल्ले आसता सगळ्याक ग्रीन ग्रीन जाल्लें आसता मो न्यू नवी मोवर फुटलेली आसता मागीर नवी नवी झाडां रोव कशी दिसता नवी झाडां रोयता शे शेतां कोण रोयता तेंकां बरें पावस येयलो की बरें दिसता शेतकरी खूब खुश जाता मागीर पावस येयलो की फुलां फुलता फळां जाता फळां आमकां बरी बरी खावपाक मेळटा मागीर पावसान ल्हान भुरगीं आसा ती पेपराचे करून उदकान सोडटा पावसान नासता शाळेन वयतना पावसान भिजता येतना भिजता आनी मागीर थंडी काडटा थंडी काडटा आनी मागीर बरी जाता पूण मजात वेगळी आसता पावसांत पावसाचो ऋतू म्हळ्यार सगळ्यांचो आवडटोत ऋतू आसता तशेंच धबधब्याचेर वचूंक गावता पावसान धबधबे खूब तरेकडे वत्तां सो लोक पावसान धबधबे पळोवपाक वयता ते पळोवपाची मजा खूबच आसता वेगळीच आसता तशेंत फुडलो ऋतू म्हणजे आमचो हिवाळ्याचो ऋतू हिवाळ्याचो म्हणजे थंडीचो थंडी खूब खाता थंडी खूब खाल्ली की थोड्यांक थोड्यांक आवडटा बी नवडटा बी थोड्यांक थंडी म्हणल्यार खूब त्रासूय जाता थंडेचो ऋतू म्हणजे थोड्यांक सहन जायना थंडी चड पडली की अदीक त्रास जाता कमी पडली की बरें आसा मागीर थंडेच्या दिसांनी जात्रा येता मागीर नवरात्रा येता दिवाळी येता आनी थंडी म्हणल्यार थोड्यांची खूब आवडटी बी आसता थंडी थंडीन आमी कितें करता चुली कडे उजो घातलेलो आसता थंय वचून बसता थंडी खाता म्हणून गरम जावपाक थंडेन गरम गरम च्या पिवूं कशेंं दिसता मागीर कितें खाव कशें दिसता फळां खाव कशी दिसता थंडे कामूम घेवन राव कशें दिसता चादर घेवन आनी मजा येता तशेंच पावसान आमकां कितें कितें बरें खाव कशें दिसता भजी मिर्ची वडा पाव अशें खाव कशें दिसता अशें हे आमचे ऋतू खूब म्हणल्यार खूब मजेदार आनी खूब अशें मजा करपी आसा हवामान जर मात्सो सुद्दां बदल जालो जाल्यार ऋतू आमचे चेंज जाता पावसान गर्मी पडटा गरमेन पावस पडटा थंडेनूय पावस पडटा तशें जाल्यार मनशांक मागीर तेजी हें लागता म्हळ्यार वायट परिणामूय जाता